जो कोण चित्रकलेची सुरवात करता आनी आपली कसब सुदारपाक सोदता ताका हांव सल्लो कितें दिवपाक सोदतां तें हें पयलें म्हळ्ळ्यार चित्रलेखेची सुरवात करतना आमकां जायते मांडावळी करचें पडटा जशें आमकां पयशांची तयारी करपाक शक जाय आमकां एक्ट्रस एक्ट्रस हाडपाक जाय आमकां सुवात जाय आमकां आम जायती मशिनरी जाय तशेंच आमकां पयशाचो तेको जाय गव्हर्मेंटाचो आमकां तेको जाय आनी आमच्या सोयऱ्यांचो आनी आमचे फामिलीचोय आमकां तेको जाय पडटा सो हो सल्लो दितना हांव हें सांगपाक सोदतां की जेन्ना चित्रकलेची सुरवात आमी करतात तेन्ना आमी ध्यान मन लावन आमचें सगळे जिवीत जीव मुखार घालून हो सल्लो आमी करूंक जाय